यात्राके लेल कतऽ जाएब पसिन्न करै छी यात्राके सम्बन्धमे हमर विचार अछि जे हमरा नीक लगैत अछि समुद्रके यात्राके समुद्र देखै वास्ते हमरा बहुत नीक लगैत अछि आओर हम ओतऽ जाएब पसिन्न करै छी कारण जे समुद्रमे जे हिलोर उठैत अछि समुद्रमे जे लहर होइ छै ओ जे दृश्य होइ छै ओ बहुत ही सुन्दर बहुत प्राकृतिक दृश्य रहै छै आओर समुद्रमे स्नान करब भी बहुत नीक लगैत अछि अहि दुआरे जे छै से समुद्रके यात्रा करब समुद्र देखै हेतु यात्रा करब हमरा पसिन्न अछि